आं आंनि जिउ खुंनायनि राहानि थाखाय आङो गिबियाव फिसा फिसौ बिजिनेस मावदोंमोन नाथाय बिजोंबो थोजासे रांखान्थि मोनैनि थाखाय आङो गामिआव नों बेनसारचफोर खुलिनानै फोरोंगिरिनि हाबा मावदोंमोन नाथाय बे फोरोंगिरि हाबा मावनायाव जोबोत खस्थ ' मोनदोंमोन गामिनिफ्राइबो एसेबो रां अनसुंथाइ मोनामोन अब्लाबो जोङो खस्थ' खालामनानै गावनि एसे एनै थाखा गारनानै जोङो मावबोदोंमोन समाजखौ सिबिनाय हिसाबै गथ'फोराल' रोंथों होननानै जोङो बेखौनो सिगांनिफ्राइनो नाजाबोदोंमोन नाथाय बेसेबांबा गोबाव नाजानायनि गेजेरजों सो जोङो थुउतरआव मोननो हादों सरखारा जों खौ थुउतर हिसाबै एफवेन्टमेन्ट होदों दा जोङो बे हाबा खौनो मावगासिनो दङ दा थुउथरनि रां आबो सेलेरिआबो बारा गोबां नङा बिखौ बयबो रायजो राजाफ्रानो मिथिखागौ जोंनि जिउ खुंनायाव राहायाव थोजासे नङा बेनिखायनो जोङो आङो माब्लाबा माब्लाबा समाव बिदिनो गरम बन्द' मोनोब्ला बेफोराव एसे एनै जिउ खांनायनि राहाफोरा जाहाथे सुबिधा जायो बेनि थाखाय जोङो एफा एनै माइ आबाद बायदिसिना आबाद मैगं थाइगं एफा एनै मावो दा बेफोरखौनो जोङो मावनानै जाहाथे जिउ खांनाय राहायाव एबा एनै मदद मोनो बे हिसाबै जोङो आबादखौ जिउ खांनाय राहा हिसाबै जोङो लाफानाय जायो